हमसभ टी वी देखलहुँ टी वी मे रामायण बेसी देखलहुँ धार्मिक फिलिम बेसी देखलहुँ टी वी मे रामायण देखलहुँ महाभारत देखलहुँ कृष्णलीला देखलहुँ महादेव देखलहुँ महादेव देखलहुँ सभगोटा हमरासभके ईसब नीक लागैए धिआपुता तऽ आर्टून कार्टून फोटो ओटो ओ सिनेमा पिलेमा देखै छथि हमसभ ओ भगवानके भजनमे टकटकी लगाकऽ तकैत रहै छी देखैत रहै छी जे कखन कोन रूपमे भगवान कतऽ कतऽ विराजमान छथिन कतऽ कतऽ छथिन कखन कोन रूपमे कखन कतऽ अएलखिन से मूर्खो छी तऽ हमसभ ओसभ पहचानि जाइ छिअनि जे एखन भगवान ओहिठाम एहि जगहपर छथिन एखन ओहि जगहपर छथिन एखन भगवान एहि लीलापर ठाढ़ छथिन एखन भगवान एहि लीलामे छथिन एखन भगवान एहि लीला लगमे छथिन राम छथिन ओहि लीलामे कृष्णके लीला ईसब हमसभ बहुत जनै छी महादेवके विषयमे महादेवो विषयमे हमसभ खूब जनै छी जे एखन सती सङ्ग बिआह छथि कि एखन सतीक जगधंस होइ छनि कि एखन सती कि कहै छै जगधंस केलथि हँ एखन हुनका लऽ कऽ घुमै छथिन कतऽ कतऽ घुमलखिन हँ कतऽ कतऽ हुनकर अङ्ग खसलनि हँ कतऽ कतऽ ओ गेलखिन हँ कतऽ कतऽ ओहिठाम शक्तिपीठसब बनल हँ कतऽ कतऽ लोकसभ जाइए से सबटा हमसभ देखै छी ईसब हमरासभके टी वी बड़ नीक लगैए जे धार्मिक देखैमे बड़ नीक लगैए कृष्णलीला देखलहुँ कृष्णलीलामे जे जगदम्बाके कंस मारलकनि हँ ओ जे बिन्ध्याचलीपर गेलखिन हँ ओतऽ तक हमसभ पहुँचिकऽ बिन्ध्याचलीतक गेल छी बिन्ध्याचलीमे देखने छिअनि हुनकर अस्थान ओहिठामतक हमसभ गेलहुँ हँ बिन्ध्याचली देखिकऽ अएलहुँ हँ ईसब विषयमे हमरासभ तऽ एहिमे भगवानमे होइए बऽ बहुत नीक लिन्ध रही भगमानमे बहुत नीक अइ लेकिन टी वी तऽ अछि नहि दोसर घरमे जाकऽ टी वी देखै छी दोसर घरमे देखै छी बाप ने अपना मोबाइल चलबऽ नहि अबैए बच्चासभके कहलहुँ कनि देखा दे कनि एखन अयोध्यामे छी तऽ अयोध्या भगवानके दर्शन करा दे कनि एखन राम भगवानके दर्शन करा दे एखन हुनका देखिअनि कखन केहन कएक रूपमे छथिन कखन कतऽ छथिन ओहिठाम गेल छलहुँ हँ जाहि दिनमे अयोध्या